میں نے فون بک کیا تھا وہ فون ہمارے یہاں آ چکا ہے بہت اچھا فون ہے کافی اچھا چل رہا ہے اور میں اور لوگوں کو بھی رائے دیتا ہوں وہیں منگائیں فون اور جو دینے آئے تھے وہ بھی بھائی صاحب بہت صحیح تھے